جی میں نے ایک بار اپنے بیٹے کے لیے ایک اسکول بیگ آرڈر کیا تھا جو آیا اس کے بعد دیکھے تو بہت اچھا بلیک کلر کا تھا بہت اچھا بیگ تھا جو ایک سال ہو گئے ہیں وہ اب تک چل رہا ہے نہ اس کا چین خراب ہوا نہ وہ پھٹا ہے اور کافی اسپیس بھی ہے ساری بکس آرام سے آ جاتی ہیں اور بچہ آرام سے لے کے آ جا سکتا ہے تو مجھے یہ پروڈکٹ اچھا لگا اور میں دوبارہ بھی یہی پروڈکٹ منگاؤں گی